आ हॅलो आ सांगां मॅडम आमचें काणकोण हा आ

ओके तर तुमचें नांव कितें आनी एड्रॅस्स खंय रावता तुमी हा बरें हा आतां म्हाका सांगात बस खंयची आसली खबर आसा तुमकां ए सी हा टायमींग कितले टायमाचेर ती सुटली बारा सुटले हा आनीक तुमचें बॅग कलर सांगात कलर कसलो आसलो ब्लॅक कलराचो आनीत खंयचे सिटार अशें बसलें अदमासान मुखार लाश्ट फिफ्त सिटाचेर न्ही हा ब्लॅक कलराचें बॅग आनीक फोर्थ किंवा फिफ्त सिटाचेर तुमी बसलली

म्हळ्ळ्यार एक तर अदमासान कोणी तरी काळ्ळें उरूंक जाय

मोबायल आसलें तेतूक

म्हळ्ळ्या तें एक तर चोरयें गेलां

हय हय घेता घेता घेता हा बरें